प्राणायाम जर केलो जाल्यार जो श्वास तूं घेता जाल्यार जेन्ना प्राणायाम केलो जाल्यार तुगे श्वास तूं लांब घेवन जेन्ना तूं तो व्यायाम करता तेन्ना तुजी ही जी इंद्रिया म्हणटा आनी ती नळी जी आसा ती पूर्ण निवळ जाता आनी तितूंतल्यान तुजें उलोवप स्पश्टीकरण येता निवळसाण जाता आनी हे सगळें जो कितें तुजे रोग बी कितें आहा ते नश्ट जाता आनी तितूंतल्यान तुका श्वास घेवप बरें जाता आनी हो तेजो परिणाम आसा मनशांचो